उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग भारत में नहीं रहकर चले जाते हैं विदेश में जहाँ उनको ज़्यादा मुनाफ़ा होता है वहाँ काम करना चाहते हैं लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हम भारत से हैं हम ज़्यादा पढ़ लिख लिए तो क्या हुआ हमें अपना देश का सेवा करना चाहिए ग़रीबों का मदद चाहिए और भारत में ही रहकर अपना रोजगार करना चाहिए वो लोग ई नहीं सोचते हैं और चले जाते हैं विदेश में विदेश में तो पैसा वो बहुत कमाते हैं लेकिन अपना भारत को पीछे छोड़ देते हैं इसलिए भारत बहुत पीछे है अभी उन लोगों को सोचना चाहिए कि अपना देश महान होता है और अपना देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है इसलिए अपना देश में रहकर ही उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए इसलिए वो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी विदेश चले जाते हैं और अपना लोग को छोड़ के अपना देश को छोड़ के अपना पैसा कमाने के लिए वो चले जाते हैं बाहर अपना देश को नहीं देखते हैं कि वो आगे जा रहा है या पीछे उनको ये सब सोचकर अपना ही देश में रहकर अपना देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हर अपने समाज के लोगों को भी उन्हें आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए